अ'ऊ जेह्का शुरू शा मतलब कि बचपन शा गै अ'ऊं तेज बड़ा दौड़दा बड़ा बड़ा फुरतीला था अ'ऊं इ'यां मिकी सारे बोलदे इ'यां बड्डे बड्डे बोलदे कि तूं निक्के होंदा गै बड़ा ओह् बड़ा फुरतीला कदें ताहीं कदें तुआहीं इक जगह निं बौंह्दा हा अ'ऊं ते जिसलै अ'ऊं बड्डा होंदा गेआ अ'ऊं मतलब कि स्कूल श्कूल होंदे हे साढ़े उत्थै रेस लगदी साढ़ी ते उसदे च दौड़ आंदे हे जिसलै अ'ऊं म्हैशा फस्ट औंदा हा मतलब कि कोई बी होऐ कोई म्हेशां किश जागत बड्डे बी होंदे अ'ऊं उ'नें बी मतलब कि जोर च नेईं होऐ इ'यां रेस उ'नें गी बी अ'ऊं हराई ओड़दा ते जिसलै फ्ही थोह्ड़ा थोह्ड़ा बड्डा होंदा मिगी इस थोह्ड़ी ऐह्मियत ऐ एहसास होएआ फ्ही अ'ऊं अ'ऊं केह् करदा फ्ही इसी अ'ऊं इसदे च होर शैल होआ अ'ऊं सवेरेै रोज उट्ठियै सवेरे छे बजे अ'ऊं रोज दस किलोमीटर दौड़ लांदा हा मतलब कि पंज किलोमीटर जाना ते पंज किलोमीटर बापस आना ते कन्नै केह् होएआ मेरी एह् चीज होर शैल होंदी गेई अ'ऊं होर मेरा स्टैमिना बधदा गेआ ते मेरी दौड़ बी जैदा तेज होंदी गेई एह् इसदे कन्नै मिगी फायदे बड़े होए जि'यां मेरी सेह्त सुह्त बड़ी ठीक रौंह्दी इसदे कन्नै दौड़ने बड़े फायदे होंदे इसदे कन्नै अगर तुस सवेरै सवेरेै जल्दी मतलब कि सवेरे सवेरे जल्दी उट्ठी ओड़ो तां उस दे होर फायदे होंदे इ'यां बोलदे सवेरे असेंगी जल्दी उट्ठना चाहिदा उसदे कन्नै साढ़ा दिमाग फ्रैश होंदा ते अगर कन्नै कोई ऐक्सरसाइज कीती होऐ जि'यां दौड़ शोड़ जि'यां होर कोई ऐक्सरसाइज कीती होऐ तां ओह् बी बड़ा ठीक रौंह्दा साढ़े आस्तै